दानि जुगाव गोबां मानसियानो गावनि सावगारिफोरखौ ससियेल मेदिया फोराव फोसावो जेरैहाय गोबां मानसिफोरानो फेसबुक इनस्थाग्राम बायदि बायदिफोराव गावनि सावगारिफोरखौ फोसावनानै लायो आरो आं बिफोरबायदि माखासे सावगारिफोरखौ ससियेल मेदिया याव बारा फोसावला बाया मानो होनोबा आङो ससियेल मेदियायाव फट' फोसावलाबायनायखौ माखासे फ्राइबेसिफोरनि थाखाय बारा मोजां मोना बिनि थाखायनो आङो ससियेल मेदियाफोराव माखासे फट'फोरखौ आरो सावगारिफोरखौ आङो फोसावलाबाया जायनि थाखाय आङो माखासे फ्राइबेसिफोरनि थाखाय आङो फोसावनायखौ मोजां होननानै आङो साना